दङ अ मा दा गाइखेरखौ आं दामानि नायनो मोनाखै साननैसो दा बेखायनो गाइखेराथ' मोजाङैनो मोजां थाङो माथो मोजाङै मोजां सानफ्रोमबो जेरोखोम हरो बिदिनो हरगासिनो औ

आंनिया गाइखेराथ' मोजां मोजां थांबाय थायो हैद बिदि जायाथ ' बिदि जानो नाङामोन दा बे सेरग्रायासो माबोरै खालामखो बियो गाइखेर सेरग्राया

माथो बिदि जायामोन माथो दा बै सेरग्रायासो बोरैबा खालामना हरदों नामा बिलाय

दे मोजां नायनोसै आङो मोजां हरगोन आं एबार बेनोथ'आं मैया साननैसो नायनो मोनिया हरग्रायासो बोरै खालामना हरखो बियो अ बिदि थांफेरामोन थांनायालाय मोजां थाङोमोन थांनायालाय थोब थोब एबारैबा माबोरै खालामखो बियो अ अ दे दे दे अ दे अ अ दे